हमरा सबके गाँवमे धानके खेती बरसातके मौसममे कयल जाइ छै तऽ ओइके लिए मतलब बरसातके इन्तजार करऽ पड़ै छै जहन बारिश होइ छै तहने नऽ खेतमे कदवा होइ छै तकर बाद बिआ रोपल जाइ छै तऽ तै दुआरे हमसब इन्तजार करै छी बारिशके मौसमके तहन बारिश होइ छै तहन पहिलेके जमानामे तऽ ई रहै जे लोग हल सब लए कऽ खेत जोतै छलै हर सब आओर आइकाल्हिके जमानामे तऽ कनि सुविधो भऽ गेलै हँ आइकाल्हिके जमानामे ट्रेक्टर चलै छै मतलब अगर भगवानके कृपासँ नीक जकाँ बारिश अगर जादो भए जाइ छै तऽ ओहो खराब होइ छै मौसम मतलब धान खेतीके लिए आओर मतलब कमो भेल अगर कम सम भेल तहन तऽ ठीक छै तहन लोक खेत जोतेलक ओकर बाद बिआ सब छिटलक तहन फेर धान अगर जे धान के कनियो कनियो पत्ता देखाइत रहैत छै तहन तऽ ठीक छै नहि तऽ बुझियौ जे धान गलि रहल यऽ तऽ इएह प्रकारसँ होइ छै हमरा सबके बहुत इन्तजार करऽ पड़ैया अइके दुआरे किएक कि बारिश नहि हेतै तऽ फेर खेतके अथी कदवा केना हेतै फेर तहन धीरे धीरे धान बढ़ै छै तऽ लोग खाद छिटै छै आओर मतलब अब ओ खेतके साफो करबा करैत रहैके चाही किएक कि ओइमे घास तास सब भऽ जाइ छै तऽ आओर जे महिला सब आबैए से सब ओइमेसँ घास सब काटिकऽ लए जाइए ओइसँ की होइ छै तऽ मालो जालके मतलब नीक भऽ जाइ छै जे ओहो अब घास सब अपन खा लै छै आओर धानो फरि जाइ छै आओर जादा अधिक वर्षा होइके कारण खेत बर्बादियो भए जाइ छै तै दुआरे अधिक वर्षा अधिक वर्षो नहि ठीक होइ छै आओर नाही वर्षा नहि पड़ै छै तऽ ओइके वजहसँ सुखाड़ भए जाइ छै जाहिके वजहसँ ओ उपज नहि होइ छै धान आओर एहि तरह गहूँमोके खेती होइ छै गहूँमके गहूँम रवि फसलमे होइ छै ओइ समयमे शीत ऋतु रहै छै तहन फेर गहूँमके बिआ बाओग करल जाइ छै फेर बिआके उखाड़ि कऽ वापस फेरसँ रोपल जाइ छै तहन गहूँम होइ छै ओ गहूँमके खेतमे जेनाकि सरसोके साग होइ छै बथुआके साग होइ छै अइ समयमे लोक कहियो धूप उगल नहि उगल अइ समयमे लोग गेल खेत पथाड़ साग सब तोड़ै लए आओर ई ई मे सरसोके साग बथुआके साग अइ टाइममे बहुत सारा मतलब छिम्मी मटर सबके पेड़ रोपल जाइ छै आओर खेसारी साग सब सेहो होइ छै मुरै रोपल जाइ छै धनिआँ बओग करल जाइ छै एहि तरहके बहुत सारा साग सब बाओग करल जाइ छै रवि फसलमे